मां बसि इहो ई सलाह ॾींदमि की हार कॾहिं न मञणी आहे हार असांखे कॾहिं बि न मञणु खपे तूं कोशिश कर चइबो आहे न कोशिश करण वारे जे कॾहिं हार न थींदी आहे लोग त तोखे चवंदा न तूं न सुठो ठाहे तो या वधंदे अॻिते त हू असांखे न हुन खे न इगनोर करिणो आहे इगनोर कंदासीं तॾहिं अॻिते वधी पाईंदासीं त तूं पंहिंजी शुरूआत कर शुरू कर तोखे अच्छे अच्छन सां मिल जेका आर्टिस्ट आहिनि जेका इहे कमु कंदा आहिनि जेका कॉलेज यूनिवर्सिटी ठही आहे हुते बि तूं वञु एडमिशन कराए हुतां थोरो सो सिख त जॾहिं त सिखंदे वेंदे सिखंदे वेंदे चवंदा आहिनि न की लाइफ असांखे सिखाईंदी आहे इहो न थींदो आहे की बसि असां रुकी पऊं न अॻिते अॻिते वधंदा वेंदासीं कोई न कोई असांखे मिलंदो वेंदो जेको असांखे कुझु नयो सेखाईंदो ई वेंदो त हुन जी ॻाल्हि असांखे मञणी बि आहे औरि असांजे पंहिंजे दिमाग़ में बि रखणी आहे की हा हुननि इहो ॿुधायो हुआ ऐं कॾहिं बसि मां त इहो चवंदमि बसि तूं हार न मञिजे कोशिश कंदे वञिजे तूं जॾी कोशिश करदे न त तूं पंहिंजी लाइफ में न हिकु बार त ज़रूरु सफ़ल थींदे औरि तोखे सुठो लॻंदो जॾहिं असां सफल थी वेंदा आहियूं न त तॾहिं हेतरी ख़ुशी थींदी आहे हेतिरी ख़ुशी थींदी आहे की हुननि खे असां पंहिंजे शब्द में बयान न करे सघदा आहियूं